सबसँ पहिले अगर हम बिहारके बारेमे कुछ कहै लए चाहै छी तऽ बिहारके संस्कृति इतिहासमे सबसँ पुराना मानल जाइ छै बिहारमे बहुत सारा एहन जगह यऽ जेकि आजादी सँ पहिले ही उजागर होलो रहै जेनाकि कहल जाइ छै कि बहुत पुराना समयमे पाटलीपुत्रा जेकर कि आधुनिक नाम पटना छै बहुत जादा फेमस रहै जेनाकि यहाँ बिहारमे नालन्दा विश्वविद्यालय होलै ओकरा बाद की कहै छियै जितना भी संस्कृति छै बिहारके मैथिली भाषामे सबसँ जादा प्रसिद्द मानल जाइ छै बिहारमे बहुत सारा चीज छै जेकि प्राचीन कालसँ ही अपने आपमे बहुत जादा सम्मानित आओर प्राचीन छै बिहारमे मगध विश्वविद्यालय जहाँ कि देश विदेशके विद्यार्थी आबि कऽ अपन शिक्षा ग्रहण करै रहै उ सबसँ जादा प्राचीन छै ओकर बाद अगर कहल जाइ तऽ दरभङ्गा दरभङ्गा एक बहुत ही बहुत ही अच्छा छै वहाँके सङ्ग्रहालय पूरा देशमे फेमस छै आओर बोलल जाइ तऽ पूर्णिया पूर्णियाके जे छै गुलाबबाग मण्डी उ पूरा देशमे सबसँ जादा फेमस आओर प्रसिद्ध मानल जाइ छै यहाँके मण्डीमे अभी भी देश विदेश तकके सामान के आदान प्रदान करलो जाइ छै अगर बिहारके इतिहासक बारेमे अगर बोलल जाइ तऽ ई हर देश हर हर राज्यके लिए सबसँ बहुत सबसँ जादा प्रसिद्ध मानल जाइ छै अगर पटनाके बारेमे ही कहल जाइ तऽ पटनाके शहर अभी सबसँ बड़ा शहर छै जेकि गङ्गा नदी के किनारे स्थिर छै एकर बारेमे बहुत पहिले ही ऋषि महर्षि द्वारा कहल गेल रहै कि आनेवला समयमे पटना जे छै से बहुत जादा प्रसिद्ध आओर फेमस शहरमे सँ एक होतै